हेल' खबरफ्रा ओइ बुनदु दे खबरफ्रा मा माब्रै माब्रै दं आंना बिदिनो एसे खुनुरुखुम सोलिगासिनो दङ नोंथांनालाय

आजिखालिनि जुगआव गोदान गोदान जिनिसफोर ओंखारबाय नालाय साबसिननिफ्राय हामसिन बेखायनो जोंनि गोदोनि जिनिसफोरखौ फसायला सोलायथ'वाखै आगोलनि बादिनो दं जेरै दं एरैनो एसे उनफ्राव सोलायनांसिगोन माथो बारा माबा जाथारबाय

औ ओमलै गामि सिं सिंबो गासिबो दखानानो जाजोब्बायब्ला कास्टमार फोरामालाय बाहा दरफ्रोमबो गामियावनो दखान जाजोब्बाय बे गामिनि गोजाल'जों बाहाथो मा बिसिबां चेल खालामबावनो हानो दखानावनो सानसेयाव मा कास्टमार फैयो साब्रै साबा दस जन गाहाम बारा जाला माबा मोनसे राहा खालामनांसिगोन गोदान गोदान माबा मोनसे लाइन लानांसिगोन माब्रैबा बांसिन इनकाम खालामनो हागोन कास्ट'मारखौ बोरै बोनो हागोन बेनि मोनसे राहा लानांसिगोन जासिगोनदां गाबोनफोर रायलायफिनगोनलाय गाबोनफोर रायलायफिनजासिगोन लायदां ओ दे दे दे ओ ओ दे हरग्रो